औ औ औ औ औ आं आमगुरिनि औ लकेल थारनिनो आं औ औ औ

औ औ औ आच्चा चा चा औ औ आच्चा जोंनि आमगुरिआवथ' बहुद मोजांङै दा बिज्सनेसा सोलिनायानो जाहैबाय दासम फाथो औ औ औ फाथोआ जोंना बराबर दायो जागासिनो दङ औ ओमफ्राय हाइजें नै औ हाइजें बाजार नैबियो मोनसे एखदम मोजां दायो सोलिदों औ ओमफ्राय बेनि एसे उनावबानो जोङो मा होनो थारुन औ थारुनाबो एसे मोजाङै दायो बिज्सनेसनि बेफोरो सोलिगासिनो दं आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' फिसा फिसौ बहुद जेनेबा सिजोन लानानैहाय दायो इसे उनावहाय जोंहा गय फैलायबाय औ गयाबो बेवहाय जोंनिया आमगुरियाव बहुद बेवहायनो माने जोंनिया माखासे हरैनिफ्राय बाह्रेरानिफ्राय बेवहाय फैनानैहाय दिखांनानै लांग्रा जोंनि माखासे बे बाजारावहाय बे ओरै थिग खालामनानै दोननाय दङ औ बिसोरो बेफारिफोर हाबफैयो आरोना औ बेफारिफ्रा हाबफैयो ओमफ्राय बिसोरो औ औ आ हाबाब बाब बाब बेसरबो मोनो औ मोनो ओरैहाय जोंनि सा ओनसोलनि ओरैनिहाय सानजा ओनसोलनि जायफोरा इसे हादान आरि हरैहाय जोंनि लिंसनथाय अ बलांगुरि हरै बलांगुरि औ फैयो फैयो फैयो फैयो औ औ हरैहाय खुंख्राजरा औ हरैहाय ओरै जिखिजाया माख्रा एरि एलेखानिनो फैजोबखायो आरोना मोजां जथेसस्थ' ओमफ्राय नोंहा बेसेबां मा मा बुस्थुफोर लाबोनो होन्नानै नों सानदोंमोन बेवहायलाय

औ औ औ आच्चा औ औ औ औ औ औ आच्चा चा चा थिग दं दे दे दे ओमफ्राय ओरैनोथ' बिज्सनेसआवथ' ओरैनो लाब लखसना एसे थाखायो अब्लाबोथ' एसेबांथ' माने लखसानफोरथ' जानाय नङा नुहरदों आङो जानाया औ औ औ बायखाया औ

औ औ औ

औ औ औ औ दे अनेक आच्चा आच्चा माने नोंथांङा बबेनिफ्राय बेबायदि लाबोनो होन्नानै सानदों जेनेबा बे माबाफोरखौहाय बुस्थुफोरखौ अ आच्चा आच्चा माने फिसाफोराबो बिदि मावोब्लाथ' बहुद मोजांआनो ना दा बिज्सनेसफ्रा जोंहा मोखांआवनो दङ नै जोङो नाथाय बेफोरखौ मावनो रोङा किन्तु जों मावोब्लाथ' जोंनि थाखायनो बेनिफत दंना औ दे नों हानायबायदि नोङो मावथार नोङो न'खरखौबो खांलांनो हागोन गथ' गथायफोरखौबो फोरोंलांनो हागोन औ मोजां दे बे बिज्सनेसफ्रा औ औ दा नों नोंहाथ' गारि औ औ है जायो जायो दे बाब बाब बाब नों थांब्ला मोनहैब्लानो क'ल खालामब्लानो जाबाय आं नुजागोन आं एभैलेबोलखा आङो औ औ औ औ दायोथ' एकदम जोंनिया बाजारा ओरैबायदि फाथोफ्रानो सोलिनाया बिराद बहुद बराबर जागासिनो दङ औ बिराद मोजांखा बाजारा ओरैहाय जोंनि ओरैहाय बिमा ओरै नैबे मा होनो लांखार बारनायनिबो थाङो लाङो बेफोरजोंनो एकदम नोङो बिज्सनेसखौहाय खालामनोबो बहुद बायनो हागोन औ औ बरिया बरिया दे बिदि सानोब्लाथ' रंजाथाव बाथ्रा औ हामबायसै दे औ दे हामबायसै